वण टिण लॻाइण को मज़ाक न आहे हीउ हर कंहिंजो कमु न आहे ख़ासि करे असां जीअं किसान हारी रखंदा आहियूं उन खे ख़बर हूंदी आहे त कहिड़े वण सां कहिड़ो वण रखिणो गॾु आहे या जेको माली हूंदो आहे मालीअ खे ख़बर हूंदी आहे त कहिड़ो वण कहिड़े वण सां लॻाइणो आहे कंहिंजे पासे में लॻाइणो आहे पर जे असां उहे सभु शयूं ॾिसूं ऐं धीरे धीरे असां ध्यानु रखूं त असांखे माली जी या किसान जी ज़रूरत न आहे हारी जी ज़रूरत न आहे असां पाण बि उन खे ॾिसी करे ज़रूरत महिसूसु करे या कॾहिं अनुभव सां उन्हनि खे अॻियां पुठियां करे सघूं था जीअं त मां तव्हांखे चवंदुसि त वॾो वण जेको लॻियलु हुजे जंहिंजो पाड़ू घणियूं ऊंधहियूं वञनि थियूं त उन्हनि खे असां हिकिड़ी साइड में लॻायूं असांजे घर में उहे ज़मीन खे या जेका अंदरि सभु लाइनूं आहिनि उन्हनि खे नुक़सान न पहुचाइनि ऐं गॾो गॾु जेके उन जे पासे में नंढा वण टिण लॻियलु आहिनि या गुल आहिनि या तव्हांजा नंढा फलनि जा आहिनि उन्हनि खे बि नुक़सान न करे कोशिशि इहा ई रहे त उन्हनि खे पासे में रखिणो ऐं जेके कुझु वण आहिनि जंहिंजियूं पाड़ू एतिरियूं वधीक ऊंधहियूं नथी वञनि उन्हनि जे पासे में असां सब्जियूं जीअं त ख़ासि करे नंढा जंहिंजा वण टिण थियनि था ॿूटो थियनि था पालक थी तव्हांजा साई थूम थी धाणा थिया टमाटनि थिया जंहिंजी पाड़ घणो अंदरि वञे नथी ऐं उहे ॿूटा वॾा बि नथा थियनि त असां उन्हनि खे उन्हनि सां साइड में रखी सघूं था पर कोई कोई वण टिण अहिड़ा आहिनि जंहिंमें अलॻि ई टाइप जो जीवड़ो हूंदो आहे हुन जीवात खां बचण लाइ उन्हनि खे उन्हनि वणनि सां गॾु ॿूटनि सां गॾु न लॻइणो आहे असां हमेशा उन्हनि खे अलॻि ई रखूं ख़ासि करे कोई कोई गुलनि जा वण अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमें राति जो नांग अची करे विहनि था कंहिंमें तव्हांखे बिच्छू मिलंदा कंहिंमें तव्हांखे ॿियां अलॻि अलॻि नंढा नंढा जीव मिलंदा जेके ॿियनि वणनि खे नुक़सान करे सघनि था पर उन वण खे नुक़सान न कंदा छोजो उहो वण वधंदो ई उन्हनि जे बल बुते ते आहे त कोशिशि इहा रहे की उहा वण उन जे पासे में न लॻाइणो आहे हाणे जीअं असां तुरियुनि जी वलि लॻाईंदा आहियूं कद्दुअ जी वलि हूंदी आहे त उहे जेके आहिनि वलियूं असांखे अहिड़े हिसाब सां लॻाइणियूं आहिनि जो ॿियनि वणनि ते उहे अंदरि लिपटजी न वञनि उहे अलॻि ई साइड में हुजनि ऐं असां उन्हनि खे सुठी तरह सां सूतली खणी करे नोड़ी खणी करे ॿधी करे ऐं मथे छत ताईं खणी वञू पर कोशिशि इहा रहे की पासे वारे वण खे उहे नुक़सान न करे या तव्हांजो जेके लाइटूं तारूं वग़ैरह आहिनि उन्हनि खे नुक़सान न करे इहा असांजी कोशिशि रहंदी की हर वणनि जे लाइ पंहिंजी पंहिंजी अलॻि अलॻि जॻहि रखूं छोजो असांखे हिकिड़ो ई मक मक़सदु न आहे की असांखे उन वण मां असांखे फ़ाइदो थींदो मिलंदो छा मिलंदो पर उहो ॿियनि शयुनि खे बि नुक़सान न पहुचाए इहा असांजी कोशिशि हमेशा रहण खपे गॾो गॾु असां इहो बि ध्यानु रखूं त असां जेको वणु लॻायूं था उहो वण असांजे कम जो आहे या त ऑक्सीजन जे करे या त तव्हांजे घर में ज़रूरत करे पर ईअं न हुजे की उहा वण ॿियनि वणनि खे या ॿूटनि खे नुक़सान करे त पोइ उहो वण तव्हांखे लॻाइणो न आहे उन खे तव्हांखे कढी छॾिणो आहे ऐं जे नथा कढी सघो त घटि में घटि हुन ते वधीक ध्यान न ॾियो तव्हां ॿियनि ते ध्यानु ॾियो जीअं उन्हनि खे नुक़सान न पहुचे ऐं ॿीं ॻाल्हि मां तव्हांखे चवां त उहे वण न लॻायो जेके वधीक ज़मीन ते फैलिजंदा वञनि छोजो उहे तव्हांखे लॻाइण लाइ खेत खपे वॾो खेत खपे वॾी वाड़ी खपे पर जीअं मुंहिंजी कोशिशि रहे थी भई मुंहिंजे यहा जेके घर में रहनि था प्रेमी मां उन्हनि खे सलाह ॾियां त उन्हनि खे इहा ई सलाह ॾींदुसि त जेके वण वधीक विछिड़जनि था वधीक टिड़जंदा वञनि था त उन्हनि जी या त टाइम सां कटिंग करायो ऐं या त उन्हनि खे न लॻायो जीअं ॿियनि वणनि खे नुक़सान थिए थो उहा असांखे उन्हनि खे बचाइणो आहे असां पर्यावरण बि बचायूं था असां पंहिंजे घर जी जेकी आहे सब्जियूं वग़ैरह जेके फल फ्रूट आहिनि उहे बि वापराइण लाइ कोशिशि कयूं था पर असांखे गॾो गॾु इहो बि ॾिसिणो आहे त ॿिए शइ खे नुक़सान न थिए या हिकिड़ो ॿूटो ॿिए ॿूटे खे नुक़सान न करे ख़ासि करे जेके असांजो वलि थियनि थियूं वलि जो ध्यानु ॾियणो आहे ऐं जंहिंजो जड़ घणियूं ऊंधहियूं वञनि थियूं या फैलिजनि थियूं उन्हनि जो कोशिशि करे ध्यानु ॾियणो आहे उन जे आसे पासे में असांखे अलॻि क्यारी ॿधणी आहे त जीअं हू अलॻि थी वञे ऐं ॿियनि खे पासे वारे खे एतिरो नुक़सान न करे ऐं या थी सघे त कोशिशि इहा कयो की उन वण खे हेठि रखो ऐं पंहिंजी अलॻि सां ॿीं मिट्टी भराए करे उन खे हिकु फुट ॿ फुट मथे रखे करे नंढा नंढा ॿूटा उन में लॻायो त नंढा ॿूटा उन में लॻाईंदो त उहो उन ताईं उन जे जड़ुनि ताईं वेंदो न एतिरो अंदरि ज़मीन में वञण लाइ उन खे थींदो ई न छोजो उन जी जड़ नंढी हूंदी आहे त असां कोशिशि इहा ई कयूं भई मथे थोरो उन खे कयूं उन लाइ अलॻि सां मिट्टी भरायूं उन लाइ अलॻि क्यारो बधायूं त मुंहिंजो सभिनी खे अर्ज़ इआ ई रहंदो त पर्यावरण बचाइणो प्लस घर जे वातावरण जे लाइ ऐं कुझु गुल फुल जेके जेके असांखे ख़ुशबू ॾियनि था उहे तव्हांजे घर में जेके दरियूं वग़ैरह लॻियलु आहिनि उन्हनि जे आसे पासे में लॻायो उन्हनि खे इन्हनि सां नंढनि ॿूटनि सां न लॻायो